ہیلو سر گڈ آفٹر نون میری آپ سے شکایت یہ ہے کہ میں نے جو ہے زومیٹو سے کھانا آڈر کیا تھا اور کھانے میں میں نے چکن قورما اور چکن بریانی آڈر کی تھی نظیر ہوٹل سے ریسٹورنٹ سے اور لیکن جب وہ میرے گھر پہنچا پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی لیٹ آڈر آیا ہے لیٹ ڈلیوری ہوئی ہے میں کافی دیر ایک گھنٹہ پہلے میں نے بوکنگ کی تھی اس کا آنے کا ٹائم پندرہ منٹ تھا وہ آیا ہے پینتالیس منٹ لیٹ آیا ہے پہلی شکایت تو یہ ہے دوسری بات یہ جو اس کی پیکنگ تھی پینکگ ایک دم لوز تھی او اس کو شوربا ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا بریانی بھی دبی ہوئی تھی پتہ نہیں کس طرح لے کر آئے تھے اور کھانے کی کوالٹی تھرڈ کوالٹی ہے ایک دم تھرڈ ڈگری کی ہے شوربا میں مطلب کی شوربے میں اتنا زیادہ مصالحہ کر رکھا ہے کہ اسے آپ زبان پہ نہیں رکھ سکتے مرچ زیادہ ہے اے بوٹیاں بھی صاف نہیں دے رکھی ہیں ایک دم سے لگ رہا ہے کہ مطلب کہ نیچے کی ایک دم سالن دے رکھا ہےاور ایک دم ختم ہونے پہ تب وہ مجھے دے دیا ہے اسی طرح سے بریانی میں بریانی میں بھی بوٹیاں صاف نہیں تھی نمک زیادہ تھا اور مصالحے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہاں ڈالا ہے کہاں نہیں ڈالا ہے اس میں بھی ایسی لگ رہا تھا مطلب جو بچا ہوا تھا یا دو تین دن کا بچا ہوا کھانا تھا وہ مجھے آڈر کر دیا گیا ہے تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ میرا کھانا جو ہے یہ آڈر جو ہے کینسل کردیں اور میرا جو ہے پیسہ ریفنڈ کردیں میں یہ چاہتا ہوں ورنہ مجھے جو ہے فریش کھانا دیا جائے دوبارا سے اور اس طرح کی اگر غلطی ہوئی تو میں جو ہے یہ شکایت کرسکتا ہوں ایپلیکیشن ڈال سکتا ہوں تو اس چیز کا خیال رکھا جائے